गुजरात में धंधनि धंधनि जी कमी कोन्हे कहिड़ो बि धंधो त हलाइनि था सौ टका हली वेंदो धंधो हिन में कोई बि कोन्हे जीअं हिन में लिखयल आहे हाणे फ़्रील फ़्रीलां फ़्रीलांसर डिलीवरी जा बिजनिस आहे कपिड़े ऐं हीउ असां कीअं कंदासीं ईअं हिनमें हिक धंधे में हीअं थींदो फ़्रीलांसर जेको फ़्रीलांसर जेको धंधो आहे जाम सुठो आहे फ़्रीलांसर में थींदो आहे ईअं जॾहिं तव्हां खे कम हुजे तॾहिं तव्हां खे वञिणो आहे खाली हिनमें इनमें छा अथव तव्हां पंहिंजी मर्ज़ी जा मालिक ख़ुदि थिया जीअं फ़्रीलांसर में बि जाम थींदा आहिनि जीअं अॼु कल्ह माण्हू ऑनलाइन में बि जाम फ़्रीलांसिंग कंदा आहिनि जीअं कोई ब्रांड निकिरे थी कोई कंपनी निकिरे थी उन जे कंपनी खे वधाइणो आहे त उ अञा कोई माण्हू अहिड़ो कंदा आहिनि मॉडल कंदा आहिनि मॉडल छा कंदो आहे उन जे आइटम खे प्रमोट कंदो आहे देखो त हीउ इस्तेमालु करण खां एतिरो फ़ाइदो थींदो हीउ थींदो हू थींदो ई वठो तव्हां खे हेतिरो डिस्काउंट मिलंदो हिनखे चइबो आहे फ़्रीलांसर हिन में छा थींदो आहे एन टेंपरेरी कम मतिलबु जॾहिं ज़रूरत पए तॾहिं घुरांईंदा इएं दिन पघारु वघारु न हूंदी पोइ जीअं हू फ़्रीलांस कंदो उन उनमें पैसा मिलंदा आहिनि मतिलबु जेको बि अन रेट हुजे पंजाह ॾह हज़ार पंद्रहं हज़ार वीह हज़ार फ़्रीलांसर में बि जाम फ़ाइदा आहिनि साड नम उहे साइड इंकम मस्तु थी वञे अहिड़ा ई चार पंज थी वञनि त बि तव्हां खे आराम खां टीह चालीह पंजाह त ईअं कमाए लायो तव्हां पंज छह ॾींहं में त फ़्रीलांसर में ई फ़ाइदो आहे भई डिलीवरी डिलीवरी में बि हाणे तव्हां ॾिसो था कि जोमैटो आहे स्विगी आहे हीउ बि जाम हलनि था हाणे जोमैटो डिल जोमैटो स्विगी आहिनि में अॼु कल्ह माण्हू छा था चयनि छा था चवनि कि असांखे पुॼे कोन थो ॿाहिरि वञणु असांखे घर में ई वेहणो आहे होटल कंहिं खे पुॼे कोन थो माण्हू छा कनि था कि पंहिंजे फ़ोन मां डाइरेक्ट ऑडर करे सघनि था फ़ोन मां लैपटॉप मां कंप्यूटर मां ऑडर करे सघनि था रोटी वोटी जेको आहे ऑन लाइन में ऑडर करे सघनि था जोमैटो स्विगी जो कम छाहे उनमें ऑडर करो उनमें तव्हां खे सभु मेनू अची वेंदो रेस्टोरेंट जो नालो बि अची वेंदो जेको तव्हां जो मनपसंदि रेस्टोरेंट आहे उन मां खाधो हुतां मंगाए करे ऑडर विझी रहिणो कैश ऑन डिलीवरी बि थींदी ऑन लाइन पेमेंट थी वेंदी जीअं तव्हां खे सही लॻे पोइ अध कलाक जे अंदरि तव्हां खे डिलीवरी ब्वॉय ईंदो आहे उहो अची करे रोटी वोटी ॾई वेंदो आहे त यार जाम फ़ाइदा आहिनि अॼु कल्ह माण्हू आहिनि ऑनलाइन में छा आइटम मंगाइनि था किथां खां बॉम्बे वॉम्बे मां अचे थी ॿायर विदेश मां अचे थो हू ऑडर ॾियनि था मोबाइल मां ऐं गूगल मां वेबसाइट मां ऑनलाइन साॻियो ई कॉमर्स तरीक़े हू ऑडर विझनि था पोइ उन्हनि खे छा थो थिए डिलीवरीअ वारो ब्वॉय अची करे घर अची करे ॾई थो वञे सभु त हीअ सभु फ़ाइदो आहे कपिड़ा बि आहे सभु आहे सभु डिलीवरी थी थी वञे लोकल में बि थी थी वञे इंटरनेशनल में बि डिलीवरी थी थी वञे टाइम इनमें छा अथव टाइम साम्हूं वारे जो टाइम बि बचे थो पर साम्हूं वारो खे सेटिस्फ़ेक्शन बि मिली थो वञे उते वञी करे ॾिसण जी ज़रूरत न थी पए आराम खां मोबाइल में ॾिसी करे कपिड़ा बि मंगाए सघे थो त ई फ़ाइदो आहे